हैलो मां रतना राजवानी ॻाल्हाए रही आहियां अजमेर मां ऐं मां पंजनि सालनि खां पोइ पंहिंजे शहर में आई आहियां ऐं मूंखे पंहिंजे घर में गैस सिलेंडर खपे इन करे महिरबानी करे तव्हां मुंहिंजी इहा एड्रस बुक कयो त असांजे घर में गैस जल्दी अचे ऐं इन जे लाइ अगरि तव्हां चवंदा त मां पंहिंजो आधार कार्ड ऐं राशन कार्ड ऐं हिकु फोटो ॾेई वेंदमि ऐं महिरबानी करे जेतिरो जल्दी थी सघेव असांखे गैस सिलेंडर तव्हां पहुचाइण जी कोशिशि कजो